ہاں میں نے اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں بہت سی کتابیں پڑھی ہے انگلش لٹریچر پڑھی ہے ہندی پڑھی ہے کیونکہ مجھے دوسری لینگویج سیکھنا اچھا لگتا ہے اور انہیں پڑھنا اچھا لگتا ہے تو میں اکثر کتابیں پڑھتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کا تجربہ میرا کافی اچھا رہا ترجمہ شدہ جو کتاب ہوتی ہے ٹرانسلیٹڈ بک ہوتی ہے وہ تھوڑی صحیح سے ٹرانسلیشن کبھی کبھی نہیں ہو پاتی ہے پر پھر بھی اس کا تجربہ اچھا رہا اچھا پڑھتے ہیں لوگ اچھا لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اپنی مادری زبان میں کوئی کتاب کا نام لوں جو سب کو پڑھنا چاہیے تو وہ سیرت النبی ہے جو ہمارے پرافیٹ محمد کے بارے بتایا گیا ان کی لائف کے کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کافی اچھا بتایا گیا اور یہ سب کو پڑھنی چاہیے یہ اچھا ڈسپلن لوگوں میں آتا ہے